हेलो हाँ भैया बताएं हम दुकान पर ही हैं आप बताएं कहाँ पर हैं आप पोलेटेक्टिक पे अच्छा अच्छा हाँ बताएं क्या हो गया गाड़ी में अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ और और हाँ हाँ हाँ अब ब्रेक ब्रेक वग़ैरह कुछ लग रहे हैं मतलब सब ठीक हैं कि वो भी गए अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो खड़ी हो गई अब चालू ही नहीं हो रही है क्या वो

हाँ हाँ अच्छा अच्छा नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ अपने लड़के के साथ आता हूँ आपकी गाड़ी देख लेता हूँ क्या दिक्कत कर रही है नहीं तो अगर मे को लग रहा हैं कि आपकी गाड़ी मे कुछ जयदा दिक्कतें हो गईं है वो इंजन से धुआँ वग़ैरह भी आ रहा है तो मेरे को लगता है कि आपकी गाड़ी टो कर के हमें अपने दुकान में ले कर आने पड़ेगी थोड़ा और अच्छे से देखना पड़ेगा फिर उसको और मैं

नहीं नहीं सही किया भाई सही किया सही किया मै कह रहा हूँ कि आपने सर्विसिंग कब करवाई थी इसकी नहीं नहीं बताएं बताएं योगेश योगेश भाई योगेश भाई ही बोल रहा हूँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ साथ मे ही रहते हैं ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ हाँ मैं पहुंच जऊँगा वैसे पंद्रह बीस मिनट ही लगेगा बस में ये और क्लियर करना चाह रहा था कि ये आप सर्विसिंग कब करवाई थइ ये गाड़ी की अच्छा अच्छा मे को लगता है सर्विसिंग का भी थोड़ा बहुत दिक्कत कर रहा होगा चलिए मैं ऐसा करता हूँ एक बार गाड़ी आ जाता हूँ एक बार सामने से भी देख लेता हूँ गाड़ी और उसके बात में फिर पता करते हैं कि अपनी गाड़ी में हुआ क्या है तभी पता चल पाएगा है ना हाँ हाँ एक एक काम करिए आप लोकेशन थोड़ा भेज दीजिए क्योंकि वो वाला एरिया तो मैंने गया नहीं हूँ ना तो इस वजह से पता नहीं चलेगा तो एक बार लोकेशन भेज दो मेरे को ठीक है ठीक है हाँ भाई